میں نا اگلے ویک گئی تھی نا جاکٹ لے کے آئی اتنا خراب پڑوڈکٹ نکلا کیا بتاؤں اتنا بکواس کہ پوچھو مت اس کی کوانٹیٹی کچھ ہے ہی نہیں اندر سے اتنا بکواس بالکل روئی ووئی کچھ ہے ہی نہیں ہم نے اتنا مہنگا دے کے لائی اس کو ذرا سا بھی اچھا نہیں تھا میں کیا بتاؤں اتنا خراب جاکٹ نکلا نہ اس کی چین صحیح نہ جپ صحیح بیک سائیڈ تو بالکل جیسے اس کا کلر ہی چینج ہوا بیک سائیڈ کا برا مطلب فرینٹ میں کچھ بیک میں کچھ عجیب سا جاکٹ تھا اتنا بکواس جاکٹ آج تک میں نے نہیں دیکھا ہوگا پیسہ میرا پانیوں میں چلا گیا میرا پیسہ لوس ہو گیا بکواس جاکٹ بتائیے ڈھائی تین ہزار کی چیز اتنی بکواس نکلی کہ کیا بتاؤں مہنگا مہنگا لو بھی اور اتنا بکواس ہو جاتا ہے پریشان ہو جائے آدمی خرید آدمی اور پہلی بات اس کی چین تو ٹوٹی ہوئی ایک چین ہے ایک ہے ہی نہیں اوپر سے اتنا اچھا اتنا اسمارٹ لگ رہا ہے اور نیچے سے بالکل ٹوٹا ہوا چین ہے اتنا بکواس بتاؤ خراب بالکل کلر اس کا بالکل ڈفرینٹ دو طرح کا کلر بیک سائیڈ کا دوسرا فرینٹ کا دوسرا آستین پھٹی ہوئی نیچے کا پورا دامن بالکل خراب پیچھے سے